सुबुह जी निंड मां उथी करे ब्रुश करे गुरड़ी करण लाइ ऐं मुंहुं धोअण लाइ उन खां पोइ चाहिं ठाहींदा आहियूं त उन में बि पाणी पवंदी आहे त गैस जो गैस धोइणु रंधिणे जो थलो धोअणु ऐं पट ते पोछा लॻाइणु इन्हनि लाइ खपंदो आहे कपिड़ा धोइण लाइ खपंदो आहे सनानु करण लाइ खपंदो आहे ऐं पाणी पीअण लाइ खपंदो आहे सॼो ॾींहुं असांखे उञ लॻंदी आहे त असां पाणी पीअंदा आहियूं ऐं केॾीमहिल समुझो असांजे घर में को जानवर आहे त उन खे सनानु करायूं या उन खे बि पाणी पीआरियूं उन्हीअ लाइ ऐं असां पखियुनि लाइ बि भरे रखंदा आहियूं उन्हीअ लाइ पाणी खपंदो आहे ॿाहिरि जानवरनि लाइ भरे रखंदा आहियूं कुंडियूं बि या बाल्टियूं उन्हीअ लाइ खपंदो आहे